म्हजें नांव दिपक झोरू आनी म्हाज्या जिवितांत अणभवल्लो एक अनुभव म्हणल्यार गेल्ले वर्सा नोव्हेंबरांत अशीच दिवाळी सुटी मेळ्ळी तेन्ना हांव म्हगे इश्टा वांगडा केरळा गेल्ले आमी केरळा तामिळनाडू वचपाचो प्लेनिंग करून आमी गेल्ले सो वयता आसतना फस्ट दीस आमी पंचवीस नोव्हेंबर दोन हजार बावीसान आमी गेल्ले सो वता आसतना आमी ट्रेनीन वचपाचो प्लेनींग केल्लो आनी पयली आमचो खंयूय वसपा जाल्यार आमी पयलीं कितें करता एक प्लेनींग करतात कशें वयतले खंयच्यान खंय रावतले कशें करून रावतले कितली बजट आसतले आमचे सगलें उलयतात आमी तशें उलोवन आमी मागीर ट्रेन बूक केली सो आमी ट्रेन आमी ऑफलायन करूना स्टेशनाचेर वसून करूना सो आमी हिंगसान आमच्या फ्रेंडान आमकां कांय कळुनाशिल्लें एक आमचो सांग्या वयलो फ्रे इश्ट आशिल्लो तेणी ऑनलायन बुकींग करता म्हणपाक लागलो आपूण सो आमी तेका एक एक हजार गूगल पे केले सो गूगल पे करून आमी स पंचवीस तारकेर आमी वसपा आशिल्ले तेन्ना गेले आमी स्टेशनाचेर रातींन सो वताना आमी आमचे काणकोणसान आमी तीग जाण गेले कजन आनी तो आमचो इश्ट सो वता आसतना तीग जाण गेले नावेली पावता आसतना पुलिसान धरलो सो पुलिसान धरून आमकां म्हणलें लायसन आशिल्लें आमचे कडेन हेलमेट बी घायिल्लें टिब्बल सीट आनी ग्लास ना म्हळ्यार आमकां म्हणपाक लागलो पुलीस स्टेशनार वसपाक पडटलें आमकां तर ट्रेन मीस जाताली आमकां धा ट्रेन आशिल्ली आनी दोन वरां आमी पयलीं स्टेशनाचेर मेळपाचें म्हण प्लेनींग आशिल्लो सो आमी पावले मागीर हांयेन म्हणलें ना आतां आमकां ट्रेन आमी अशे वयता देवाक भोंवपाक वयता आमी तामिळनाडू वयता आदियागी सो तो म्हणपाक लागलो तशे ना आमकां तें कांय सांगनाका आम फायन भर भरपाची पडटली पोलीस स्टेशनार यो म्हणलें फायन कितली ती सांग सो तेणें आमचें कडल्यान आठशे रुपया फायन घेतली सो थंयी आमी आठशे रुपया फायन दिली आनी आमी मात्सो थंय लेट जालो आमी आमच्या इश्टाक कितें म्हणलें आमी येता पूण मात्शे लेट येता आमचो इश्ट कितें म्हणपाक लागलो कन्फर्म येता येतले आमी फकाण आमचें दुसरे कितें तरी म्हज्या कजनान म्हणलें ना आमी येयना आमी गेले रिटर्न अशे सांगले आमचे कितें जालें प्रोब्लम आमचो इश्ट थिंगसान बसीन आपल्या बसलो आनी तो रिटर्न वसपाक गेलो सांग्या वयलो केपें पावलो बसीन सो आमी स्टेशनार पावले तूं खंय आह रे तूं तो म्हणपाक लागलो आपूण गेलो तुमी येयना म्हणटा न्हू आपूण केपे पावलो आमकां दिसलें फकाणां करता हो सो तेका तर फोन मार जाल्यार खरेंच तो केप्यां मागीर भाक बसयलो धाक ट्रेन न्हू ट्रेनिचो टायम तर जालो मागीर तेका म्हणलें आमी रिटर्न यो स स णव णव धांक ट्रेन सो णव फोटीफाय फिफ्टी धा जालीं पूण ट्रेन आमची लकिली ती ट्रेनूच लेट येयली सो फायनल तें एक जालें ट्रेन मेळ्ळी आनी आमी ट्रेनीन ट्रेनीन येयलीं ट्रेनीन डिले जाली साडे धा ट्रेन पावली सो सगळें आमी ट्रेनीन बसले फायनली ट्रेनीन बसले आनी बऱ्यो खबऱ्यो मारल्यो अशें म्हणून गेले ट्रेनीन आमच्या सिटार आमी सीट सोदलें वयता म्हळ्यार वयता तेन्नाच रोखडें आमी सीट सोदून हांव वयतात शुशेगाद सीट सोदपाक गेले सिटार पय जाल्यार दोग चार जाण भुरगे अशे बशिल्ले एक बायल आनी दोग जाण भुरगें आनी तिचो घोव बशिल्लीं आमी म्हणलें आमचें बुकींक उटा म्हणलें आमी मागीर हांवे तेंचें बॅग काडलें सिटावयलें आनी सकयल उडयलें उट म्हणून कित्या आमकां बसपाक जाय आशिल्लें आमचें सीट आशिल्लें सो तेंच्यानी सांगलें आमी बुकींग केलां आमचें सीट सो आमी आमच्या इश्टांक म्हणलें आरे तूं आमचें बुकींग म्हणटा जाल्या म्हणटा न्हू कन्फर्म तो म्हणपा लागलो कन्फर्म जालें फुडले हे टिकेटाचे पयशे कट जाले ओलरेडी पूण तेका खबर नाशिल्लें पयशे कट जावन पासून कन्फर्म म्हणल्यार यें येता मॅसेज येता तेका खबर नाशिल्लें सो आमी मागीर बसले आमी म्हळें दिना म्हणपाक लागलो मागीर तो म्हणपाक लागलो आपूण टिसीक सांगता तुमी आमकां त्रास केलो म्हणलें सांग आमचे कडेन प्रूफ आह न्ही मागीर थिंगसानूच ट्रेन वयात आनी मदी मागीर टिसी येतलो चँकिंगाक टिसी मागीर आमी सांगलें अशें न्ही म्हण टिसी फाटले डब्यान आशिल्लो आमी स्पेशल टिसी मेळले आनी सांगलें सो आमकां यें कशें आमकां ट्रेन बूक आहा पूण आमच्या सिटार हो बसलो कसो उटना सो आमी कितें करपाचें तेका कितें करपाचें तेका उटय सो म्हणपाक लागलो बुकिंगाक तुमचें तें दाखय आपल्यान पेपर दाखयलो तोवर डायरेक्ट बुकिंग केल्ली स्टेशनाचेर तेणीं पयलीं ट्रेन दाखयता तेजें कनफर्म बुकिंग आसा तो म्हणपाक लागलो टिसी तेजें तर बुकींग आसा आनी तुमचेंय बुकींग आसा हांगा आमी म्हणलें आमचें बुकींग मोबायलाची सो तेन्ना आमकां तेणी सांगलें मोबायलाचेर बुकींग जालें म्हण कन्फर्म मेसेज येता ती तुमकां तर येवना तुमचें सीट तुमकां कन्फर्म ना तुमी देवपाचें तुमी आम म्हणलें मागीर आमी कितें कोरूं आतां फुडें आतां तर रातीन जालां धा जालीं धा अकरा जालीं मागीर राती जाल्या रातीं जालां तो म्हणपाक लागलो तुमी कारवार फुडें देवाय म्हणून म्हणलें आमी कोणांक वळखना इतले रातीन आनी आमकां एक प्रोब्लम म्हळ्यार इतल्या पयस उबें रावन वसपा पडटलें आमी तें बी म्हणटा मागीर आमी म्हणलें फुडली ट्रेन आमची बुकींग आशिल्ली थंयच्यान मंगळुरसान फुडें आमची बुकींग आशिल्ली ट्रेन ओलरेडी सो आमी म्हणलें ना सर अशें जावपाना अशें म्हणलें तो म्हणपाक लागलो फायन भरपाक पडटली तुमकां आतां ही तुमची टिकेट नासतना चडलीं म्हणून सो तरी आसतना तो बोरो आशिल्लो तेणें आमकां अंडरस्टेंड केलें सो आमी मागीर तेका फायन भरली आमची तेणें सांगलें आमकां आठ हजार भर म्हण चार जाण न्हू दोन दोन हजार भरपाक पडटली आमी म्हणलें सर आमचे कडेन इतले पयशे ना आमी देवा वयता आमकां खबर ना अशें फस्ट टायम जालें लायफान सो तो म्हणपाक लागलो तरी आसतना तेणी आमकां कमी फायन दिली सो तेणी आमकां रसिप्ट कांय दिवना फायनीची बी आनी तो फुडें आमच्या तशें दिली आनी म्हणपा लागलो हिंगां तुमी रावा म्हणपालो मागीर आमचे कडेन सीट आमी सीट दिता म्हणपाक लागलो तुमकां तो फाटी गेलो फाटी गेलो तो दुसरे स्टेशनाचेर मुर्डेश्वर खंय तरी देंवलो मदीं स्टेशनाचेर तोय बीन ना आमी भिले आता तो देंवलो तेका फायन दिली आमी ओलरेडी परतून येतलो कांय ना आनी परतून दुसरो टीसी आयल्यार कितें करपाचें प्रश्न आमचेर सो मागीर कितें केलें आमचें रात जाली खूब न्हीद कंन्ट्रोल जायना म्हाजो कजन गेलो आनी थंय जाण्टेलो असो बशिल्लो तेज्या सायडीन बसलो बसपाक दिलें तेणें ऑटोमेटीक नीज कंट्रोल ना तेजेर न्हिदलो तेणें म्हणलें बसपाक दिलें तो उठून गेले चल उठ म्हणून हिंचो आमगे बॅग इतली थोडी मोटी बॅग व्हडली बॅग आशिल्ली आमचे कडेन सो थंय मागीर आमी कित केलें बारीक आमचे कडेन चादर आशिल्ली आमी चादर घेयलें तें पांयाकडेन तें ट्रेन टाॅयलेटी वयता थंय थंयूय घालून थंयीय तिगूय जाण एक कडेन बसून ओगी दीस काडलो सकाळ फुडें दीस म्हळ्यार तशें बसून रावले फायनली अशें कोरून कोरून आमी मदीं पावले आनी दीस मंगळूर पावत आयले आनी दीस आयलो सो मेंगळूर आमी देवले फ्रेश ना उदक ना ब्रश ना कांय ना तश्श्या तशे गेले मागीर कितें आमी थंयच्यान फुडें मेंगळुरसान टिकेट आमची बूक कन्फर्म आशिल्ली सो गेले आमी स्टेशनार टिकेट आमची ट्रेन येवपाची विचारलें स्टेशनाचेर विचारपूस केली केन्ना ट्रेन येतली आमची फुडें वसपाची ह्या कोयंबतूर तो म्हणपालो ना म्हणपालो ट्रेन तुमची तर हिंगा ना ह्या स्टेशनार तुमकां ट्रेन ना दुसरें स्टेशन आमकां खबर ना मेंगलोर बी दोन स्टेशनां आसा म्हणून थिंगसान म्हळ्यार कशें वसपाचें तो म्हणपाक लागलो तुमकां आतां हें करून वसपा पडटलें तुमचें तर ओटो रिक्षा बूक करून ओटो टूक टूक तुमकां त्या त्या स्टेशनाक वचपा पडटलें पावतलें तें म्हणलें आत्तां गेल्यार पावता तुमी नाजाल्यार तुमकां मीस जातली ट्रेन मेळपाची ना ती सो आनी प्रोब्लेम हिंगा पयलीं इतलें जालें लायफान आमच्या अणभवलो आनी आनी अणभव मागीर कितें जालें थिंगसान आमी ओटो घेतली ओटो घेतली आनी गेले म्हाज्या एक इश्टां इश्टाचें बॅग इश्टाचें बॅग कपड्यांचे बॅग चार्जर आनी तो तेजें थोडें सामान कितें आशिल्लें थंयच उरलें स्टेशनाचेर दवरलें तें हेजेर सोप्याचेर स्टे स्टेशनाचेर सकल बसपासा तेजेर थंय आमी गेले आनी आमी मदीं पावले मदीं पावले तें फुडले ट्रेनिचो टायम आनी जिपेक उरले आमी बेग्यान मागीर बॅग तशेंच परतून गेले तें बॅग मेळटलें ओ ना तें प्रोब्लम सो फुडें गेले आनी मागीर ट्रेन आमकां फायनली ती आमी वयताना ट्रेन सुटपाक पावली सो डायरेक्ट ते ट्रेनींत बसले आनी थंय आमचें सीट सगलें बुकींग आसलें रातीन जोवले ना कांय ना उपाशी सारके फस्ट टायम अशें जालें लायफान भोंवपाक गेल्ले उपाशी सारके मागीर थिंगसान वसून मागीर आमी जेवण घेतलें रेल्वे स्टेशनाचेर मागीर भितर बसून मागीर जेवले मागीर वता आसतना मागीर थंयसान गेले मागीर फायनली वत वता कोयंबतूर पावले कोयंबतूर देवले रातीन सो देवल्यार आमकां काय खबर ना कशें वसोप कितें करता थंय मागीर उलोवपाक कळना एकट्याक विचारल्यार अशें आतां कोयंबतूर म्हळ्यार थंयसान लागी अशें चड पयस ना तें पूण आमकां खबर ना कशें वसप तें विचारल्यार तो म्हणपालो आमचे भाशेन विचारलें आमी हिंदीन पयलीं हिंदीन विचारलें तेका कांय कळना जालें तेंगे तामील लेंगवेज आमकां तेंगे लेंगवेज कळना सो मागीर तेका आमी एक हेजेर बरोवन सांगलें इंग्लिशान इंग्लिश तेका कळटाले ती ओटोक तेका विचारलें एड्रेसीचेर वसपाक जाय आमकां कशें वसपाचें सो तेणें सांगिल्लें सांगलें आमकां टेन्शन घेय नाका तुमकां रातीन थंय रातीन पावले आमी आनी बस थंय लोकल त्या बसीन बसा आनी डायरेक्ट वोसा आनी ओटोक आमकां सांगलें कांय टेक्सी कॅब कॅब घेवपाक तेका सांगलें आमकां पांच हजार वसपा म्हणून सो बसीन आमकां एक अंयशी णव्वद रुपयान आमी तें कोयंबतूर फायनली पावले आनी थंय पावले आनी आमी मागीर पय पयलें आमी सारके स्टेचुच्या फुडी म्हळ्यार फाटल्यान एक एक दोन किलोमिटर फाटल्यान ते बसीन मागीर देवयलें थिंयसान मागीर तेजीच एरिया ती स्टेचु आसा ती पयलें आमकां थंय कांय कळना सामको काळोख कांय दिसना खंय पावले कांय कळना लोक कोण ना कमी सारके लोक सो पळयता जाल्यार स्टेचु तो ब्लेक स्टेचू दिस्टी पडना जालो तेन्ना लायटीन तेचें ऑफ लायटिंग आशिल्लें आनी मागीर आमी गेले मागीर थंय सांगलें ह्या स्टेचुवाक तो म्हणपाक लागलो वो दिसना कांय म्हणून येदो व्होडलो स्टेचु तुमच्या फाटल्यान तो पसून दिसना इतलें आमी ये जाले सारके मागीर गेले स्टेचू कडेन कपडे तशेंच घेवन रूम सोदलो ना पयलीं तशेच गेले मागीर पांच मिण्टान लायटींग स्टार्ट जातलें मागीर थंय वसून लायटिंगाक बसले लायटींग जाल्यार पावर केन्ना लायफान पळोवना स्टेचू वयर पयता म्हळ्यार सारकें शी बारा कितले फूट उच तो स्टेचु फस्ट टायम फोटवाचेर तरी असो दिसता पूण जेन्ना रियल आमी थंय गेले अणभवलें तेन्ना कळलें स्टेचू केदो व्हडलो तो सो पयलें रातीन तेकी लायटींग जाता लायटी इतल्यो पावर शी तेचे लायटिंगाचेर तशें पयत तर रियल सगळें तेगे तें हे पिंजर लायता तशें करून मागीर तेगे बाॅडीक कलर चेन्ज जाता शंकर जाता मागीर स्नेक वयल्यान येता साप येता अशें कोरून खूब बरें बरें सामकें पयस सावन व्हिडियो काडले आमी फ्रेंडसाक व्हिडियो काॅल केले सगल्याक दाखयले सगळें दाखोवन जालें मागीर थिंगसान आमी रूम सोदपाक गेले फायनली रूम सोदपाक गेले एक फावट चलत गेलीं रूम रूम मेळना रूम मेळना मागीर आमकां ओटो म्हळ्यार रूम आसा म्हणपालो आनी आमकां उडून आपल्यान म्हणपाक लागलो आपल्या जी पे करात म्हणपालो ओटोच्या आपल्या रूम दिता आपलो रूम म्हणपाक लागलो मागीर थंय गेले रिसेप्शनाचेर आमकां तेणें रूम दिलो आनी आमी म्हणलें आनी म्हणपाक लागलो आपल्याचे रूम म्हण तें आमी गेले फ्रेश जाले आनी तो रिटर्न आमी येयले उदक न्हावपाक गेले भितर म्हाजो फ्रेंड बी न्हावपाक गेलो इश्ट जाल्यार उदक येयना उदक येयना म्हण भायर पयता जाल्यार कितें तो हो रिक्षेकार तर तो न्हीच दुसरोच तो आमच्या लागून रुमाचे दोन हजार प्लस ओटोचे सगले पयशे घेवन गेलो सो फायनली मागीर तेका आमी मेळ्ळे आनी चल तो म्हणपाक लागलो दुसरे दीस भायर वयता तेन्ना पयशे मागपाक लागलो आमचे कडेन पैशे तो ओटो घेवन गेलो थंय आमकां फसयलो सारको मागीर थिंगसान दुसरे दीस आमी केरळा गेले मुन्नार हील मुन्नार हील वता म्हळ्यार वत सारको बसीचो तर रस्तो तो सारको हिलस्टेशन न्हू कांय कळना आनी वयताना सगले न्हिदून पडलें सारकें वयताना एकटो आमचो इश्ट सारको आमच्या उल्टी कोरून सारको अनुभव उल्टी कोरून तें कशे बसपाचें ना सामकें बुरशेपणां कोरून फायनली थंय पावले मुन्नार मागीर मुन्नार सारकें अशें पयलेंत ना अशें कितें दिसपा लागलें की साम टोटली डिफ्रंट आमच्या गोंयांत तशें ना तशें टोटली गेलें डिफ्रंट सारकें पळयल्लें मागीर हें यें आसा तें एलिफंट रायडींग केलें मागीर डेमाचेर भोवली डेम आशिल्लें मागीर थंयी तें प्रोब्लम जालो थंय गेले डेमार गेले आनी कायाकींग करपाक गेले कायाकींग करता आसतना आमकां कांय तितून कळटा शे आमी आमी गेले आनी दोग जाण आमचे फ्रेंड कजन वयर उरले हांव आनी म्हाजो इश्ट सांग्यावयलो तेजेर बसून गेले आनी कायाकींग करता आसतना मदीं कायाकींग उलटी जाली आनी थंयूय पडले तरी आमी सेफ गार्ड घायिल्लें म्हण बरें जालें मागीर थंय तें उदकान भिजून सारके थंय तें व्हिडियो काडून मागीर थिंगसान आमी ओटो घेतले आनी पुराय तें मुन्नार आख्खे तें पुराय मुन्नार भोंवले मुन्नार भोंवता आसतना एक आमचे इश्टाचो मोबायल फाटल्या बोल्सान आशिल्लो आनी ओटोन बसता आसतना तो मोबायल तेजो फाटल्या बोल्सान सकयल पडलो आनी आमकां दिसलें मोबायल ना म्हण फोन केल्यार आमकां थंय नेटवर्क नाशिल्लें फोन केल्यार मोबायल ना आमी तें हेका म्हणलें कोण ओटो ड्रायवराक आमी ओटो पार्क लावन भोंवपाक गेल्ले न्हू परतून पोवूंक वयता मोबायलूत ना सोदलो सोदलो मोबायल मेळना मागीर आमकां दिसलो कोणी व्हेलो म्हणून शेणलो म्हण पुराय भोंवले तितले आमचो मूड ओफ थिंगसान परतून तो इश्ट सारको रडपाक लागलो तेजो मोबायल बरो आशिल्लो कोलिटिचो सो थिंगसान परतून अशे गेले तश्शे सोदपाक मोबायल मोबायल मेळना आनी फायनली मागीर आमी मुडाक बसोन अशे पोरतून हिंग वसपाक येल्लेपी केरेला वसपाक नॅक्स्ट स्टेशन आसलें सो डेस्टिनेशन थंय वयता म्हळ्यार आमगेलें कितें जालें मुडान ना तेजो मोबायल शेणलो मागीर तेज्या मोबायलान सगळे फोटू कॅब मडगांव सान आमगे स्टार्ट जाल्ले ती जर्नी म्हणळ्या भोवता मदीं खातां सगळें तेजे मोबायलाचेर फोटो मारलेले तेजो मोबायल बोरो आशिल्लो सो मोबायल ना सो तो हें सेड मागीर मोबायल ना मोबायल ना सारको सेड तेक कांय फुडें वसपाक चिंतपाक ना कांय ना सो फायनली आमी बॅग काडपाक गेले पयत जाल्यार मोबायल तितुकूच आसलो आनी आमी तेका इतलो चोर म्हणून तेकाय तापोवन तेका पैशे दिना म्हण तुयेन मोबायल व्हेलो आमचो अशें ट्रस्ट यें कोरून सारकें झगडी केली मोबायल फायनली आमकां थंयी मेळ्ळो थिंगसान डायरेक्ट आमी मागीर लेपी बोट हावज गेले बोट हावज आमी सामकें रातीन पावले आनी बोट सोदता म्हळ्यार आमकां रावपाक जाय आशिल्लें त्या बोट हावजान सो ती थंय गेले जाल्यार बोटीचे आमचे कडेन आशिल्ले बजट कमी धा हजारान तेका सांगलें आमी धा हजारा बोट दी तेणें आमकां सांगलें ती बोट धा जाण लोकल बोट घे आनी भोवाय म्हणून आमकां तें लोकल बोट म्हळ्यार सेम आसतली आमी धा जाल्यान आमी बूक केली दुसरे दीस पळयता जाल्यार जशें आमी आमचे बिचार भोंवता गोंयान बी तशी बारकेली बोट दोन हजाराची बीन आमकां धा हजरान मेळ्ळ्या दिल्या तेणेन

आनी आमचे आमी तीग जाण येवपा आशिल्ले सांग्यावयलो फ्रेंड आमगेलो सांगल्यार गेलो देवलो तशे आनी आमी आमच्या गाडये कडेन गेले बायका कडे बायका कडेन आनी बायकीक स्टार्ट मारून येता म्हळ्यार बायकाचो टायरूच पंचर येवपा आनी मेळना अनुभव थिंगसान मागीर परतून थंय रातभर थंय न्हिदून सकाळ फुडें उठून आयले किद्याक आमकां तें मॅकानिक रातीक मेळुना न्हू अशी आमची अनुभव जाला लायफान म्हाज्या जिवितान